हलो जी गुड आफ्टर नून ओरकेड इंटरनेशनल स्कूल खां थी ॻाल्हायां ॿुधायो मां तव्हांजी कीअं मदद कयां जी जी हा हा चालू आहिनि तव्हां खे कहिड़े स्टेंडर लाइ खपे अच्छा जुनिअर ऐं थर्ड त पोइ तव्हां जा ॿार घणे साल जा आहिनि अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां ॿारनि खे इंटरवियू लाइ कॾहिं वठी ईंदव छो कि असां एडमिशन पंद्रहीं तारीख़ बंदि थी वेंदा जी इंटरवियू खां पोई असां एडमिशन ॾींदा आहियूं छो कि जे का ॿार सिलेक्ट थींदा आहिनि हुननि खे हितां

जी सुबुहु ॾहें खां मंझंदि हिकु ताईं अचो ऐं मूंखा ई मिलिजो अची करे छो कि इंटरवियू मां ई वठंदमि ऐं जी हा जी मुंहिंजो नालो दिव्या आहे

जी जी ऐं तव्हांखे कहिड़े मीडियम में वठिणो आहे माना तव्हां इंगलिश मीडियम सिंधी मीडियम न आहिनि असां वटि सिंधी मीडियम बि आहे तव्हांखे कहिड़ो खपे जी जी हा असां वटि सिंधी मीडियम आहे पर इंगलिश मीडियम में असां वटि सिंधी ॿार जीअं अ अदर लेंग्वेग भाषाउनि जा सेब्जेट हूंदा आहिनि न हुन में असां सिंधी बि सेखारींदा आहियूं त तव्हां इंगलिश मीडियम बि वठी था सघो जी जी तां पंद्रहीं तारीख़ खां पहिरों ॿारनि खे वठी अचो जे को टाइम मां ॿुधायो तव्हां थोरो हुननि खे सेखारे अचिजो इंटरवियू में जे को तव्हां जुनिअर लाइ चयो था हुनजी ॾह हज़ार ताईं थींदी ऐं थर्ड स्टेंडर वारे ई पंद्रहां हज़ार जी जी सालानी ठीकु आहे ठीकु आहे जी जय झूलेलाल